हा मां ॿुधो आहे तव्हांखे पंहिंजा अंबनि जा जेका बाग़ान आहिनि उहा तव्हांखे अ भाड़े ते ॾियणा आहिनि देखरेख करण लाइ त तव्हां वटि घणा बाग़ान आहिनि ऐं छा तव्हांजी अ अघ जी रिक्वायर्मेंट आहे बरोबरु तव्हांजो मां बाग़ान ॾिठा हुया त ॾह लख त तव्हां वधारे घुरी रहिया आहियो अ मां त पंज लख जे हिसाब सां तव्हांखे फोन कई हुई त पाण पंज लख में मिले त हा थिए तव्हां चिंता न कयो बाग़ान जी देख रेख तव्हांजे कोई बि नुक़सान हुनमें न थियणु ॾींदासीं बाग़ाननि खे ऐं वणनि खे जेकी बि दवाऊं आहिनि पेस्टीसाइड्स आहिनि सभिनि जी देखरेख असां कंदासीं ऐं तव्हां चिंतामुक्त थी वञो

तव्हांजी सभु ॻाल्हि बराबरु आहे पर त ॾह लख बि त थोरा वधारिया आहिनि हिकु महिल मूंखां ॾियणा आहिनि त तव्हां इअं कयो थोरो कोई विच जो रस्तो पाण कढूं त तव्हां जो बि नुक़सान न थिए ऐं मूंखे बि फ़ाइदो थिए त मां तव्हांखे पंज जी जॻहि ते छह लख ॾियण लाइ तयारु आहियां त पोइ हाणे सोचे ॾिसो तव्हां बि ठीकु आहे हलो हाणे पाण बि अ न मुंझो पाण बि विच जो हिकिड़ो रस्तो कढूं था साढी सतें लखें में फाइनल था कयूं त जीअं तव्हांखे बि नुक़सानु न थिए ऐं मूंखे बि नुक़सानु न थिए त साढी सतें लखें में डन कयो हाणे हिनमें कोई बि गुंजाइश न रखिजो हुनमें तव्हां चिंतामुक्त थी वञो तव्हांखे कोई बि नुक़सानु हुनमें न थींदो तव्हां मूंखे पंहिंजी अकाउंट जी डिटेल शेयर करे छॾियो हाणे त ऑनलाइन ई थी वियो आहे त मां तव्हांजे अकाउंट में अमाउंट हाणे थोरी ट्रांसफर कयां थो बाक़ी मिली करे तव्हांखे ॾेई छॾींदुसि